सभ लेखकके अपन अपन क्षेत्र होइत छैन्ह अपन अपन पसीन होइत छैन्ह एहि प्रश्नमे हमरासँ पूछल गेलै हेँ जे अहाँ कथा लिखब पसिन्न करैत छी आ कि गारि कथा हमर प्रकृति से पद्य लिखबामे पद्यके व्याख्या करबामे कोनो अर्टिकिल लिखबामे कोनो विषयवस्तु जे गम्भीर छै तकरापर गम्भीर चिन्तन कए कऽ ओकर निदान करबाक लेल से हमर ई प्रयास रहैत छै आ इएह प्रकृतियो हमरा बच्चासँ छै बच्चामे एक बेर एहिना जाइत रही साइकिलसँ आओर एक गोटे आओर साइकिलसँ जाइत रहथि ओकरा स्थिरसँ चलबैत रहथिन लेकिन हम हुनकासँ तेज चलबितो कनि काल विश्राम केलियै तऽ पछुआ गेल रही हमरा मोन यए जे हम से स्नातक कक्षामे रही तऽ हम दू तीन पन्नाके एकटा कथा लिखने रहियै परन्तु ओ कतहु धएल हेतै ओकर बादसँ हम एकटा सन्धि प्रभा लिखलियै व्याकरणके सन्धिके गणितीय प्रणालीसँ से केना बच्चाके बुझाएल जाय जेना अ जोड़ इ बराबर गुण सन्धि होइत छै तऽ अ के हम एक मानलियै इ उ ऋ के दू मानलियै तऽ एक जोड़ दू बराबर गुण सन्धि फेर अ के एक मानने छियै ए ऐ ओ औ के तीन मानलियै तऽ एक जोड़ तीन बराबर वृद्धि सन्धि एही तरहेँ हमसभ सन्धिके निरूपण कयने रहियै जे हमर पहिल पुस्तक प्रकाशित रहै सन्धि प्रभा ओ चौखम्बा वाराणसीसँ छपल छै फेर बादमे एकटा बृज वाटिका लिखलहुँ हमरा सभदिन पृष्ठ प्रेषण संस्कृतमे कहैत छै यानिकि पिसलेके पीसब से नहि नीक लगैए कमे लिखब लेकिन कोनो एकटा नया बात उपस्थित करी नवीन चिन्तन राखी लिखी आ नहि तऽ नहि लिखी दोसरे काज करी पढ़क इच्छा रहैए जे कोन लेखक केना लिखैत छथिन हुनकासँ हमरा की कला प्राप्त होयत ताहि दिश दृष्टि रहैत छै परन्तु लिखबाक लेल हम ओहने विषय चुनैत छियै जे विषय से लोकके से बड़ा ओहिमे भ्रम रहैत छै या लोकके से ओहिके प्रति से चेष्टा रहितो छै जेना हम डीलिट कयने रही हिन्दू पर्वपर मे आब हिन्दूके पाबनि जे छै से किया होइत छै केना होइत छै कहिया शुरू भेलै की भेलै नहि भेलै एहिपर हमरा एक बेर चिन्तन भेल सिनोप्सिस बनेलियै आ लिखलहुँ लिखलहुँ तऽ ओ पटना यूनिवर्सिटीसँ हमरा डिग्रीयो भेटल लेकिन हमरा ओहिमे लागि गेल दस वर्ष किया तऽ ओकर मेटेरियल कतहु नहि भेटै तऽ हमरा एही तरहके काज पसन्द यए आओर हमरा प्राचीन संस्कृत विद्वान लेखकसभ पसिन्न छथि आओर वर्तमानोमे मैथिली आ हिन्दीके जे नीक लेखकसभ छथिन जेना रामधारी सिंह दिनकरके संस्कृति के चार अध्याय छै एहि सभ तरहके हिन्दीवला छै मैथलियोमे जेना नीक कथासभ अबैत छै पद्यसभ अबैत छै ओकरा हमरा नीक लगैए पढ़ैमे